ہیلو میں نے کچھ دن پہلے فلپکارٹ سے واٹر پیوریفائیر آڈر کیا تھا بہت ہی بیڈ کوالٹی ہے پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی پانی لیک ہوتا ہے پانی میں اسمیل آتی ہے پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا جلدی سے بہت ہی زیادہ بیڈ ہے کلرنگ بھی اچھی نہیں ہے اس کی میرے گھر پہ اس کی وجہ سے مجھے بہت ڈانٹ پڑی آپ نے اتنا کوسٹلی دیا ہے اس کو پھر بھی اتنا بیڈ کوالٹی آئی ہے اس کی میرے دوستوں نے دیکھا انہوں نے بھی بہت برا بتایا پانی لیکیج ہوتا ہے اس میں سے اسمیل اچھی نہیں ہے کچھ بھی اچھا نہیں ہے سر اس کے اندر میں نے آج تک ایسا سامان نہیں خریدا ایس سر اتنا آپ نے مہنگا دیا ہے کوالٹی اچھی ہونی چاہیے تھی لیکن بالکل بھی اچھی نہیں ہے اس کی کوالٹی میرے پڑوسیوں نے بھی اس کو اس کو خریدنا چاہا لیکن اتنی بیڈ کوالٹی ہے وہ اب اس کو کبھی خریدنا نہیں چاہیں گے سر